सरकारी योजना का कोई भी लाभ हमें नहीं मिला है जैसे कि राशन कार्ड राशन कार्ड में चावल और गेहूँ मिलता है प्रत्येक आदमी पर तीन के जी चावल दो के जी गेहूँ मिलता है और राशन कार्ड नहीं मिलने के कारण हमको आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पाया है जिसके चलते जो भी इलाज होता है पैसे से होता है फ्री सेवा कोई नहीं ले सकते हैं मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा छोटा है बच्चा क्लास टू में पढ़ता है सरकारी लाभ हमें कुछ भी नहीं जैसे इन्दिरावास शौचालय कुछ भी नहीं मिला है ना राशन कार्ड और राशन कार्ड नहीं मिलने के कारण आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना पाए हैं बच्चा छोटा होने के कारण जो है मेरा बच्चा स्कूल जाता है लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है इसलिए सरकारी लाभ स्कूल की तरफ से भी हमको नहीं मिल पाता है बच टेन्थ पास कर नाइन में जाने पर साइकिल मिलता है क्लास टेन्थ में फस्ट डिवीजन लाने पर दस हज़ार रुपये मिलते हैं ट्वेल्थ पास करने पर पचीस हज़ार रुपये मिलते हैं लड़कियों को बहुत सारी सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल में भोजन भी मिलता है हर चीज़ की व्यवस्था है बहुत अच्छी बात है लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिल पाता है इन्दिरावास मिलना चाहिए मेरे पति किसी प्राइवेट कम्पनी में काम करते हैं हम एक हाउस वाइफ़ हैं सरकारी योजना का लाभ लेने योग्य हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पाता है ना ही राशन है और जो भी बहुत सुविधाएँ दी जाती हैं उसमें से कुछ भी नहीं है मेरे पास हमको मिलना चाहिए बच्चे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है पोशाक मिलते हैं भोजन मिलते हैं सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएँ दी जाती हैं लेकिन हम लोगों तक पहुँच नहीं पाती है